हांव मुळावेक शेतकार शेतकार जाल्ल्यान आमच्या वटेन चडशें भात लायताले हे भात लावप सोंपें न्ही खुबूच तरेचे आव्हानाक आमकां तोंड दिवचे पडटाले आमचें भात जे आसा ते खारसाणीक वा न्हंयचे खाजन जे आसा ताका सामकें तेंकून आशिल्लें म्हणून कितें जाताले की जेन्ना भरती आसताली तेन्ना आमच्या शेतांत खारें उदक भरतालें आनी खारें उदक भरिल्ल्यान आमचे उबें आशिल्ले शेत कुसतालें पिड्ड्यार जातालें तातूंतल्यान आर्थीक धक्कोय आमकां बसतालो त्या भायर हवामानांत बदल जालो की ताजोय परिणाम आमचेर जातालो आनी शेत कुसतालें भात कुसतालें पूण आता नवीन नवीन तंत्रगिन्यान आयिल्ल्यान हें शेत पिकोवपाक खुबूच मदत जाता त्या भायर सरकाराचे कितलेशेंच अशें अनुदानीत स्किम्स आसा जाच्या वरवीं शेतकारांक प्र प्रशिक्षण दितात आनी वेगवेगळे एकेच तरेचे न्हय पूण वेगवेगळे तरेची पिकां काडूंक शकतात पयली आमी वर्साक फक्त दोनूच पिकां काडटाले पूण आताचे तंत्रज्ञान गिन्यान आनी प्रशिक्षणा खातीर तीन ती चार पिकां अशेच काडूंक शकता पयली आमी फक्त पावसाच्या उदकाचेर आदारून रावताले पूण आता तशें ना नवीन तंत्रगिन्यान आनी सरकाराच्या आ आर्थीक आनी तंत्रगिन्यानीक मदतीक लागून शेतकार आपणाचे जिवीत सुदारपाक लागला आनी उत्पन्न वाडोवन आपणाचे पोटूय बरें तरेन भरपाक लागला